हमारे गाँव कि महिलाएँ इसी एक तीन सारी औरतें महिलाएँ एकत्रित होती है और सभी ये धनिया से हो गया लाल मिर्च सी भी एक ले कर अपनी आती है और पहले तो उसे जिस साफ़ कर के उसे धूप में सुखाने के लिए रक देती हैं फिर इसके बाद पीसती हैं किसी किसी के पास जैसे ओखली हो गया मूसल हो गया किसी सब के पास होता नहीं है तो जिसके पास होता है उससे ले कर आपस में बाँट के वह कर लेती हैं और जैसे जिसके और जिस कोई अगर कम हो गया है तब में आपस में बराबर भी बाँटती है किसी का ज़्यादा अगर होता है तो वह आपस में कर के लेन देन भी कर लेती हैं जिसके पास नहीं होता उसे दे भी दिया जाता है हमारे गाँव में इसी चीज़ की ऐसे ही एकत्रित हो कर मसाले पीसे जाते हैं